ना डॉक्टर ना कित्या कित जालें आं कित जालें तर चड कांय जाले ना आं आं सो आतां दोतोर सद्या ना तूं तुगे नांव सांग म्हाका बरोवन घेता मिताली देसाय आनी वर्सां खंय रावता

ना फोकोत आतां सद्या आतां सद्या बेश्टें मलम लाय पायांक दुखीचें इतलेंच आनी दुखीची टेबलेट घे होय मातशें आतां हांव म्हाका मू येसो कर मू करीत राव स्लो स्लो मातशें तुगे दुख कमी जातोली तितले म्हुणल्यार हांव मागीत दोतोर येलो म्हुणटकीर हें कोत्ता सांगता तुका कोल कोत्ता केन्न आनी इवनींग बीन तेसो येतोलो इवनींग नाजाल्यार तो आनी दोन दिसांनी तो खूंय भायर सोल्लो आसा तो आनीक दोन दिसांनी बीन तोसो येतोलो पयता वोय येता आयको येता रेंजीचो मातसो प्रोब्लेम आसा दिसता आनी कितें तो फोकोत एकूच येता तो हेजो हाडांचो फोकोत तुका तें हाडा लागल ना न्हू तें तुका फोक्त पेन जाता तो हाडांचो दोतोर फोकत फोकत मंडेचो मंडेचो आनी टूजडेचोच येता तूं तेका फाल्या बीन हाड फाल्या योतोलो तो सकाळो नोवांक फाल्या तूं पावपाना म्हूणटा न्हू